دہلی کا سیاسی نظام اگرچہ تھوڑا منفرد ہے کیونکہ یہ ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے پھر بھی اس میں طاقت کی عدم مرکزیت اور وسائل کی مقامی حکومتوں تک منتقلی کی کوششیں کی جاتی ہیں دہلی میں ایک منتخب ریاستی حکومت بھی ہے جس کے پاس تعلیم صحت پانی اور مقامی ترقی جیسے شعبوں پر اختیار ہے جیسے اسکولوں کی بہتری اسپتالوں کی حالت اور پانی کی فراہمی یہ سب دہلی کے مقامی حکومت حکومتوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں دوسری جانے پولیس زمین اور امن و امان جیسے اہم معاملات مرکزی حکومت کے تحت آتے ہیں جو ایک چیلنج پیدا کرتا ہے کیونکہ کئی بار اختیارات میں ٹکراؤ ہوتا ہے دہلی میں مقامی حکومتوں یعنی بدلتی اداروں کا بھی اہم کردار ہے جو کچرا صاف کرنے سڑکیں بنانے پارک سنبھالنے اور کمیونٹی ایسسٹ جیسے لائبریری کمیونٹی ہال وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہاں وفاقی نظام اور بین الحکومتی تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں دہلی کی ریاستی حکومت مرکزی حکومت اور بدلتی ادارے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو مقامی خود مختاری بہتر طریقے سے کام کرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر سیاسی اختلافات وسائل کی کمی اور اختیارات کی تقسیم کا ابہام کام کو سست کر دیتا ہے